स्थानीय स्कूल में प्रवेश पाने के लिए हमें सर्वप्रथम तो पहले स्कूल की जाँच कर लेनी चाहिए स्कूल है कैसा वहाँ के शिक्षक कैसे हैं वहाँ की मतलब पढ़ाने का तरीका कैसा है शिक्षकों का हमारा बच्चा वहाँ पर पढ़ पाएगा कि नहीं या फ़िर हम वहाँ पर एडमिशन कराने हेतु सही है कि नहीं ऐसा नहीं कि स्कूल सही है देखा एडमिशन करवा लिया पहले तो हमें इसकी जाँच करनी चाहिए अगर हम सही है कि नहीं पढ़ने के लायक है वहाँ के नहीं स्कूल पढ़ाने वहाँ के शिक्षक सही हैं कि नहीं और डॉक्योमेंट्स में तो टी सी मार्कशीट जो कि सभी स्कूलों में लगते हैं एडमिशन करने के लिए अधार कार्ड जो कि ज़रूरी होता है बाकी फीस फीस जो होता है अगर स्कूल में भाई उस फीस के हिसाब से ही एडमिशन होता है जितना फीस रहता है उस स्कूल के तौर पर उतना बच्चे को जमा करना रहता है फीस और बच्चा वहाँ के मतलब सब्जेक्ट्स क्या है विषय क्या है बच्चा उस सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए इच्छुक है भी कि नहीं या फ़िर बच्चा क्या पढ़ना चाहता है हम क्या पढ़ना चाहते हैं फ़िर यह हमें एडमिशन कराना चाहिए ऐसा नहीं कि स्कूल में कुछ और पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर हम कुछ और पढ़ रहे हैं मतलब हमें सारी चीज़ें उन चीज़ों को जान लेना चाहिए कि अच्छा है कि नहीं वहाँ पर पढ़ाने लायक है कि नहीं या फ़िर हम वहाँ पर पढ़ने लायक है कि नहीं फ़िर हमें एडमिशन कराना चाहिए पहले तो हमें जाँच पड़ताल लेना चाहिए और दूसरा है कि हमें डॉक्योमेंट्स में आधार कार्ड टी सी मार्कशीट फीस जो कि लगता है इतना वहाँ के फीस जो होते हैं वह स्कूल के एक्रोडिंग ही रहता है जितना वहाँ पर फीस लगती है उतना हमें जमा करना पड़ता है और चौथी पॉइंट है कि सब्जेक्ट क्या है वहाँ पर इस्कूल में शिक्षक किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं हम किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं ऐसा नहीं वह कुछ और पढ़ा रहें हम कुछ और पढ़ रहे हैं हमें सारी चीज़ों को मतलब ध्यानपूर्वक रखते फ़िर हमें एडमिशन करवाना चाहिए पाँचवां पॉइंट है कि कॉलेज जो है जो इस्कूल है वह अच्छी जगह अच्छे मतलब स्थानों पर हैं कि नहीं क्या हम वहाँ जाने लायक है या फ़िर नहीं ऐसा नहीं कहीं कहीं जगह ऐसे होते हैं जो सही नहीं होते हैं उस तरीके से हमें देखकर फ़िर एडमिशन करवाना चाहिए